भारत का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा है ज़्यादातर लोग ट्रेन से जाते हैं और हमें ट्रेन में बस ऐसा होता है कभी कभी जगह नहीं मिलती है बाकी अभी जैसे नई जो वन्दे भारत शुरू करी है वो भी काफ़ी अच्छी है भारत मे ट्रांसपोर्ट का सभी जो सेवा है वो सब अच्छी है बस है चाहे टैक्सी औरतों का बस में आधा किराया लगता है तो भारत की तो सभी ये सेवाएं बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हैं